ہم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت صحت و تندرستی کو دیتے ہیں اور اپنی فیملی والوں کی صحت کا خوب خیال رکھتے ہیں اِس کے لیے ہم گھر کے اندر کھانے پینے کی تمام چیزوں کا انتظام رکھتے ہیں تاکہ اُن کی صحت بنی رہے اور کبھی کسی کی طبیت خراب ہو جاتی ہے تو ہم اچھے ڈاکٹر سے اُس کا علاج کراتے ہیں تاکہ اُس کی بیماری ختم ہو جائے اور اُن کی صحت برقرار رہے خاص طور سے بچوں کی صحت کا خوب خیال رکھتے ہیں چونکہ بچے عام طور پر بیمار ہوتے رہتے ہیں تو جب اُن کو آپ اچھا کھانا دیجئے گا انتظام اچھا رکھیے گا تو اُن کی صحت بر قرار رہے گی اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی خوب انتظام کرتے ہیں کہ بچوں کا اسکول اچھا ہو اُن کی تربیت اچھی ہو تاکہ آگے چل کر وہ بچے پڑھ لکھ کر کامیاب ہو جائیں اور اُن کی زندگی آسانی سے گُزر سکے